मूंखे अहिड़ियूं फ़िल्मूं पसंदि आहिनि जंहिं में सुठी आखाणी हुजे सुठा कलाकार हुजनि सुठा गाना हुजनि ऐं सुठी सीख हुजे या काई इतिहासिक फ़िल्म हुजे या धार्मिक फ़िल्म हुजे ऐं सॼी आखाणी पिक्चर जी विंदराईंदड़ ऐं सुठी हुजे जीअं त मुग़ले आज़म मधर इंडिया शिर्डी के सांई बाबा पूरब और पश्चिम गदर एक प्रेम कथा तानाजी ट्वेल्थ फेल वग़ैरह वग़ैरह मधर इंडिया उणिवीह सौ सतवंजाह जी ठहियल फ़िल्म आहे जेका महिबूब ख़ान जे निर्देशन में ठहियलु आहे जंहिंजा कलाकार हुआ नरगिस सुनिल दत्त राजकुमार राजेन्द्र कुमार इहा ई उहा फ़िल्म आहे जंहिंखां पोइ जंहिं में शहर जे में नंढियुनि नंढियुनि गांवनि ख़बर चार मिली सघी असांखे नंढनि गांवनि जा माण्हू कंहिं पंहिंजू ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि ऐं कीअं रोज़ु मरोज़ु ज़िंदगीअ में कमु कंदा आहिनि इनजी फ़िल्म जी मदद सां गांवनि जी कहाणी असांजे वॾनि शहरनि ताईं पहुती ऐं हिन कहाणीअ में हिकिड़ो वॾो समाजिक कहाणी बि डेखारी वेई समाजिक समस्या जो जिकरु कयो वियो हो त कीअं हिकु अकेली विधवा नारी ज़मीनदारनि जो मुक़ाबलो करे पंहिंजे घर खे बि संभालियो पंहिंजे ॿारनि खे बि पाले वॾो कयो इन फ़िल्म में तमामु सुठा गाना पिणु हुआ म्यूज़िक ॾिनलु हुयो नौशाद जो ऐं इहा पहिरीं फ़िल्म हुई जेका असां में असांजे भारत जी हीअ पहिरीं फ़िल्म हुई जंहिंखे ऑस्कड अवॉड में शामिलु कयो वियो हो इन कहाणीअ में इहो बि ॾेखारे वियो आहे त कीअं हिक अकेली नारीअ सॼी खेती ॿारी करे पंहिंजे घर खे अॻिते आंदो ऐं आख़िरि में हुन ऐं कंहिं औरत जी आबरू बचाइण जे लाइ पंहिंजे पुट जो बि अंतु करे छॾियो